बोलिऔ इएह मालदह लैके हए किसनभोग इहए सब लेबै मालदह बाला लीची कटहर इहए सब लेबै केना दइ छियै तऽ इएह सब लेबै इएह दस पाँच गो लेबै लगेबै लीचीके किसनभोग इएह सब लेबै ठीक हइ आएँ हँ भट्ठीमे रोपबै गाछीमे रोपबै हूआँ अहाँकेँ घर लगुन गाछी हइ ने ओहएमे इहए दश गो पाँच गो लेबै जतुके जगह रहतै ओतुके ने खाद मरचन्दा ओतेक नहि जानैत छियै आ कनि रोपि कऽ पानि पटा देबै एँ ओ पानि से दहि हेँ हँ

अच्छे हँ हँ एगो हमरो भी हँ बोललियै बोलिऔ आँइ हँ ए बोलिऔ ने आबैत छी बहुत दूरसँमे छियै ई आएब ने नहि नहि लगेमे हँ ओने से आबैत छी नहि लगे गाछिए आरमे छथिन हँ बोलिऔ